मूंखे पंहिंजे शहर में थारिया सिंह दरबारु गुरुद्वारो तमामु घणो वणंदो आहे उते मां अमृत वेले वेंदी आहियां उते वञण सां ई मन खे अहिड़ी शांती अची वेंदी आहे तमामु घणो सुकून मिलंदो आहे